जोंनि गामियाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि मादाव मुंदांखासिन खामानिनि थांखिया जाबाय गामिनि लाइब्रेरि एबा गामिनि उन्दै उन्दैसाफोरखौ गासैबो बिथिङाव गेलेनाय मोसानाय खननाय दामनाय देनाय बायदियाव ज' ज' फोरोंलायना सोरबा खननाय सोरबा मोसानाय सोरबा दामनाय देनायखौ उन्दैसिनफोरखौ फोरोंलायो आरो जेरै गेलेनाय जोलुर गेलेनायाव गिदिरफोरा उन्दैसिनफोरखौ फोरोङो आरो मोसानाय बिथिङाव गोबां उन्दै हिनजावसाफोरखौ लाफानानै गामियाव लाइब्रेरियाव मोसानो फोरोंबाय थायो आरो गोबां सेंग्राफ्रानो गामिनि लाइब्रेरि एबा जौगानायनि थाखाय गोबां रोखोमनि खेला एबा जेरै बेटमिनटन बायदि खेला होना गामिनि लाइब्रेरिफोरखौ जौगाखांहोनो थाखाय गोबां रोखोमनि हाबाफारि लायो